مجھے سب سے زیادہ اچھی عید لگتی ہے جس میں ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں نئی نئی ڈشیز بناتے ہیں اپنے گھر پر اچھا چھا کھانا بناتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھ کر نماز ادا کرتی ہوں اور پھر کھانا بنانے میں لگ جاتی ہوں سب سے پہلے شیر بناتی ہوں جو ہمیں بہت پسند ہے اور بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں اور دہی بڑا بناتی ہوں بریانی بناتی ہوں مصالحہ دار چھولے بناتی ہوں چکن لولیپاپ بچوں کو بہت پسند ہے چکن لولیپاپ بھی بناتی ہوں پھر بچے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر پہ سلام کر کے آتے ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں عید گاہ میں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں ان کی مدد کر کر آتے ہیں اور گھر سے لے جاکر کھانا کھلا کر آتے ہیں اور جب میرے شوہر گھر پر آتے ہیں میں ان کا شیر سے منھ میٹھا کراتی ہوں اور میرے ہسبینڈ پڑوسیوں کو بلا کر گھر پر لے کر آتے ہیں شیر کھلانے کے لیے کھانے کھلانے کے لیے اور ہمارے گھر پر ہمارے دوست ہمارے رشتے دار آتے ہیں اور ان کو بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں اور ہم بھی اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں گھومنے جاتے ہیں کبھی کبھی پارک میں بھی گھومنے چلے جاتے ہیں زیادہ تر ہم عید جو ہے اپنے گاؤں میں مناتے ہیں اپنے پورے پریوار کے ساتھ اور عید کے دن غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں کچھ پیسوں سے بھی مدد کرتے ہیں اور ہم عید کا جو ہے پورا مزہ کرتے ہیں انجوائی کر تے ہیں اور ہم اپنے پریوار کے ساتھ عید مناتے ہیں خوشی کا جو دن ہوتا ہے بہت خوشی کا ماحول ہوتا ہے اس دن ہم عید اپنے پریوار کے ساتھ گاؤں میں مناتے ہیں وہاں جاکر ہمیں اور بھی خوشی ملتی ہے اور وہ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ بہت انجوائی کرتے ہیں عید کو وہ بھی ہمارے ساتھ گھومنے جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر شیر دے کر آتے ہیں اور سلام کر کے آتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں گفٹ بھی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ گفٹ بھی ملتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی گفٹ ملتے ہیں ہم بھی گفٹ دے کر آتے ہیں ہم اپنے پریوار کے ساتھ بہت اچھے سے عید مناتے ہیں مجھے جو ہے عید کا تہوار بچپن سے بہت پسند ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب بھی ہم عید کو بہت پسند کیا کرتے تھے ہم عید کی جو ہے پہلے سے ہی تیاری کرتے تھے عید کا انتظار کیا کرتے تھے پورے رمضان کے روزے رکھتے تھے پھر عید کی تیاری کرتے تھے بہت اچھا لگتا ہے عید پر ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں عید کا تہوار جو ہے بہت ہی پسند ہے